हाँ नमस्ते सर सर मेरे पास ना पामोलियन डॉग है वो क्या है तीन चार दिन से खाना नहीं खा रहा है हाँ वो खाना नही खा रहा है तो उसका मुझे कुछ बता सकते हो आप क्या पहले इसको खाना खिलाया था फिर इसने है ना उल्टी कर दी तो खाना पूरा निकाल दिया

अभी छः महीने का हो गया वो हाँ टीके वगैरह मैंने पूरे लगवाए उसके बचपन से अभी तक मैंने उसको छः सात टीके लगवा दिये नहीं मैंने वो तो नहीं दिलवाई उसको अच्छा और कुछ खाने पीने का कुछ मैं उसको सर छाछ रोटी खिलाती हूँ अच्छा पमोलियन है सर अच्छा अच्छा तो मैंने उसको क्या है ना जब वो लेकर आई थी ना उसको मैंने दूध पिलाया था अच्छा तो अब तो अभी मैं इसको अभी क्या अभी कोई दवाई वगैरह कुछ बता दो मुझे कि अभी मैं क्या दूँ जिस से से वो खाना खाने लग जाए है क्योंकि तीन चार दिन हो गए वो कुछ भी नहीं खा रहा है और वो खाता है वो निकाल देता है वापस नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पूरा पक्का घर है उसको इसलिए ना कुछ घूमने के लिए भी कुछ ऐसा जगह नहीं मिलती अच्छा और कोई जाँच वगैरह कुछ आप या कुछ अच्छा तो मैं आप बताऊं आप कब ले आऊँ आप के पास में आप कब मिलोगे तो मेरे से कल या परसों जब भी आपको समय मिले मैं आ जाऊं आपके यहाँ पर आप बता दीजिये मुझे हाँ हाँ हाँ बगीचे में

अच्छा ठीक है सर मैं एक एक काम करती हूँ आज इसको कहीं घुमा के लेकर आती हूँ थोड़ा बाहर बस यही है कि ये खाना नहीं खा रहा ना फ़िर इस वजह से मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा चलो चलिए ठीक है सर धन्यवाद है ना मैं आपने जैसे ही बताया तो मैं करती हूँ और उस को बाहर घूमा के लेकर आती हूँ आज है ना ठीक है सर धन्यवाद